मुंहिंजी दौड़ण जी रूटीन त सुबुह जो बि आहे और हिकु घंटो सुबुह जो बि वेंदो आहे पार्क में और शाम जो बि हिकु हित बितो आहे पार्क में सुबुह बि टहलंदा आहियूं त भाई ॾुकंदा बि आहियूं टहलंदा बि आहियूं शाम जो बि टहलंदा आहियूं ॾुकंदा आहियूं स्टैचिंग बि कंदा आहियूं वरी सुबुह जो वरी योगा बि कंदा आहियूं इन वजह सां बढ़िया रहंदो आहे शरीर हिकदमि बिल्कुलु फिट फाट रहंदो आहे हैल्थ सही रहंदी आहे और कोई तरह जी दिक़त न थींदी आहे शरीर में अॼु ताईं हलो था बढ़िया दिक़त कोन्हे और हिकदमि हिकदमि रूटीन सां ई वेंदा आहियूं अकसर रूटीन सां वेंदा आहियूं सुबुह जो टाइम फिक्स आहे शाम जो बि टाइम फिक्स आहे कोई हेसिताईं परेशानी न थी आहे दिक़त न आहे और हीउ हमेशह ई वेंदा रहंदासीं और जारी रखंदासीं हिन चीज खे लाइफ टाइम ताईं